जाबाय जाबाय नांबाय औ खोनादों आं नै ना गुरहैदों माबायाव बै दुब्लि दलायाव ना इनायनो मोनदोंमोन दे मा सोंनो सों दे गुरो ना मा औ लायदों गुरगासिनो आं नै दलायाव बै दलायाव सानजाहा नाया मोनदों हाब नाखौथ' बुंनांगौ जा नायाबो जि मोजां बोथिया थुरि फिथिग्रि मावा निस्ला गोरि खावै बामि निस्ला आरो फिथिख्रि मोनो ना मावा आरो देग्लायथ' बिराद औ देग्लायथ' ना बारलि फिसा फिसा नोगोद फैखादों बुंखियाव लायो बुंखियाव बुंखियाव मोनो बारलि दाथ' बाजाराव दाथ' नै बोथोरा दा ना ओंखारनाय दिन नालाय दा दाम खमथार फन्सास थाखा फ'वा बिस थ्रिस थाखा फ'वा ए ना मोजाङा ना मोजाङाबो दा ना मेल्ला ओंखारनायखाय बिदिनो आसि थाखा नोब्बै थाखा एखनबा एक्स' बेबायदि बेफोरथ' थ्रिस थाखा बिस थाखा फ'वा बांद्राय दाम गैथ'वा दा बायनायालाय बायो बिदिनो बायो नाखौ बायि गैया बायथारो जाग्रा लकेल नाखौ मोननो थान नागिरबाबो मोना एखनबाथ' लकेल नायानो ओंखाराना

जों हौवाफोरजों लिंक गैया हिनजावफोर गोजा जेखाइ खबाय लानानै जि इन्टारेस्ट होयो जोङो ना गुरनायाव बिराद हाय क्लास थार जोङो मोजां जि मोजां मोनो सान्दुं दुंबा हायला हुयला जेखाइ खबायखौल' गोसोखाङो बिराद गुरहैयो लायो जोङो जा मोजां मोनो जों मोनो मोनो बिदिनो सिन्था गैया बुंखियाव लायो जोङो दुब्लियाव लायो औ औ मोनो ना बोथिया मावा फिथिख्रि निस्ला गोरि थुरि बिदिनो बाजारावथ' दा दानि नानि दामाथ' बारा एखे जायाना आग फास थायो आलादा बाजार आलादा बबेबा बाजाराव बारा बबेबा बाजाराव खम बेफोरबायदि थायो आग फास दे दे